आङो फुङाव सिखारनानै आङो सेख्ला सिबो सेख्ला सिबखांनानै मोखां सुयो मोखां सुखांनानै आङो साहा लोङो साहा लोंनायनि उनाव गिलास सुयो गिलास सुनायनि उनाव फुंनि जानाय लोंनाय आङो ओंखाम थोरसि लथा सुयो ओमफ्राय आरो सम जाब्लाथाय आरो मोसौफोरा नागार लांजोबब्ला आं गोबोर गारो गोबोर गारखांनायनि उनाव आरो दसे थानानै आङो बोरमा खथ्लाय बोरमा खहनो बोरमा खाखांनानै आरो बिसोरखो आरो खानो नाङिफोरखौ जाहाराव होनानै हरो आङो बोरमाखौ आरो सानजौफुनि जालायबाय आरो थोरसि लथा सुबाय मोनाब्लाथाय ग्रोब थाबाय जिरायबाय जानानै लोंनानै बिसिनायाव उन्दुबाय